हलो जय झूलेलाल हा हा मां बढ़िया चओ बसि वेठी हुअमि उहो ई बुनाई हा हा मां कढिया न हा मां तोखे अॻे सालु ठाहे ॾिना हुया हा हा पिछले साल हा हा छो न मां ठाहे ॾींदमि मां बढ़िया ठाहे ॾींदीमांइ हा हा सौ खनि हेडा अरे तूं तूं त मुंहिंजी उहो आहीं हा हा अरे मां तुंहिंजी साहेड़ी अहियां मां सुठा ठाहे ॾींदीमांइ ऐं वाजिबी वठंदीमांइ तोखा वधीक न वठंदीमांइ तुंहिंजे हा हा छो न छो न मां ठाहे ॾींदीमांइ मस्तु जहिड़ा चईदीअं होणा मां ठाहे ॾींदीमांइ थोरो ड डी अच्छा त मां तोखे ठाहे ॾींदीमांइ कोई ॻाल्हि न आहे मां ठाहे ॾींदीमांइ तूं वटि अथेई की मां ठाहे ॾियाईं तुंहिंजे हिसाब सां

कोई ॻाल्हि न ठीकु आहे तूं मूंखे साइज और कलर थोरा मूंखे ॿुधाइजांइ मेंशन कजांइ पोइ मां हा छो न बढ़िया बढ़िया ॿिया बि ऑडर पोइ तो वटि मोकिलींदीमांइ पाणे साम्हूं खां ईंदई ॾिसजांइ चलो चलो बढ़िया अच्छ अच्छा कोई ॻाल्हि न आहे मां ठाहे ॾींदीमांइ

हा हा ठीकु आहे बसि न ऑडर तुंहिंजो ऑडर लिखी छॾियोमांइ अॼु जी तारीख़ अॼु जी तारीख़ में तुंहिंजो ऑडर लिखी छॾियोमांइ ठीकु आहे हलो जय जय झूलेलाल